हेलो हाँ सर मैं राजू फ़्रूट्स के यहाँ से बात कर रही हूँ हाँ सर हमारे यहाँ बहुत तरीके के फल मिलते हैं आपको जो चाहिए वह सारे मिल जायेंगे जैसे के हमारे यहाँ तरबूज है खरबूजा है केले हैं नाशपाती है बनाना है मौसम्बी है आम है सेब है चेरी है आप क्या चाहते हैं सर ड्रैगन फ्रूट कीवी मिल जाएगा आपको चाहिए तो ले सकते हैं बिल्कुल सर आप आ जाइए हाँ सर चेरी मिल जाएगी आपको लीची मिल जाएगी और स्ट्रॉबेरी भी मिल जाएगी आड़ू मिल जाएगा आपको सर ताज़ा ही आते हैं हमारे जो ऑर्डर है आपको चाहिए उस ऑर्डर पर भी मिल जाते हैं हाँ हाँ यह फल आपको ऑर्डर पर भी मिल जाते हैं सर हाँ सर अंगूर मिलेंगे आपको सर अंगूर काला अंगूर है हरा अंगूर है अनार भी हैं सर जैसे आप चाहते हैं वैसा मिल जाएगा मीठा है बढ़िया देशी भी है

सर पीला तो नहीं है अगर आप चाहते है तो मैं मँगवा कर आपको दे सकता हूँ हाँ सर खरबूजा भी है और सर खरबूजे के साथ बट्टी भी आती है वह बट्टी भी है हाँ हाँ सर अनानास में भी आपको वेराइटी मिल जाएगी आप जैसा चाहते हैं अनानास मिल जाएगा आपको हाँ सर वह आपको छिले हुए मिल जाएंगे छीलवा कर छोटे छोटे पीसेस में डब्बे में मिल जाएंगे हाँ तो सर मेरा पता है आप यह खातीपूरा चौराहे पर है दुकान राजू फ़्रूट्स के नाम से तो सर कितनी देर मे आ जाएंगे मैं निकलवा कर रखूँ आपके लिए पाँच दस मिनट मे आ जाएंगे मैं निकलवा कर रख लेती हूँ सर आपको जो जो चाहिए बता दीजिए क्या क्या निकलवा दूँ तरबूज पाइनऐपल स्ट्रॉबेरी लीची अनानास सर यह भी ट्राइ करो स्ट्रॉबेरी भी बहुत अच्छी है ठीक है सर और यह चेरी भी अभी हमारे यहाँ ताज़ा आई है आप ले सकते हैं चेरी भी बहुत अच्छी है ठीक है सर काला जामुन भी बहुत अच्छा है अगर आप लेना चाहें तो ठीक है सर आप आ जाइए मैं सब निकलवाकर आप के लिए रख लेती हूँ जी नाम जान सकते हैं सर आपका योगेंद्र नाम है सर कितने बजे तक आ जाते हैं आप ओके सर ओके